اتر پردیش میں ہندو مسلمان کرسچین سب رہتے ہیں سب مل جل کر رہتے ہیں جب عیدل ہماری عید وید آتی ہے تو ہندو لوگ سائڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کے یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا یہ کوئی رسم کرنے جا رہے ہیں ویسے ہی جب ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو ہم لاستہ دیتے جیسے ہولی دیوالی اس میں ہم راستہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا کوئی تہوار ہے ہم کیوں دخل اندازی کریں اور پھر بھی کچھ ہوتے ہیں بدتمیز بےغیرت جس کے کوئی ذات و دھرم ںہیں ہوتا جس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی لڑیں گے وہ وہ لڑتے ہیں تو وہ اس کا کوئی دھرم ورم نہیں ہوتا ہے وہ بس خواہ مخواہ لڑتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے ہمارے آپس میں کیسے بھائی چارا وہ ہمیں اتر پردیش والوں کو اچھے سے پتا ہے